आमच्या सरकारान आमच्या भलायकी खातीर खूब अशें येवजण्यो काडल्यात तशेंच आमचो सरकार आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं किंवां ते जी एम सी आसूं गोवा मॅडिकल कॉलेज जे बांबोळे आसा थंय आदी मदीं केन्नाय विजीट दिता आमचो सरकार थंय विजीट दिता आनी पळयता ताणें दिल्ल्यो फेसिलिटी बऱ्यो चलता कायां ना तर तो क्वॉलिटी मेनटेन करता तशेंच आमकां थंय एडमीट जावपा खातीर फक्त एक शंबर रुपयाच पयशे शंबर रुपया भरून कागदाचे फॉर्म भरचें पडटा बाकी सगलें आमकां मुफ्त आसता मेडिसिन्स जे आसात वखदां जी आसात ती आमी घेवपाची थंयच ती मेळटात तशेंच आमचे कडेन बरेें पैकी हाडाचे दोतोर आसात जर आमच्या भलायकी कडेन कसलेच कम्प्रोमायज करिनासतना आमच्या सरकारान आमकां बरी पैकी फेसिलिटी दिल्ली आसा